फोटोज काडपाक मोस्ट प्रोबेबली आमी एनवायरमेंटल घेतात सो एनवायरमेंटान रिलेटेड फोटोज काडपाक मेळटा एनवायरमेंटान अशे डिफरंट डिफरंट प्लेसीस आसतात जशे की मवंटन्से डोंगरांचेर वाचपाचे तशीच तळीय बीन आसता थंय तळ्यांच्या लागी काडपाक मेळटा ब्री बीच आसतात समुद्रा किनारे तांच्या लागी थंय वचन काडूं शकता आमी तशींच जंगलानूय काडूं शकता जंगलूय जंगल ही अशी बरी प्लेस आसा जी म्हाका चड आवडटा आनी तितून हांव चड हे फोटोज काडूं शकता तशीच शहरान शहरान जशी जूनी देवळां आसता त्या देवळांनी आमी काडूं शकता तीं देवळां सुद्दां आमकां अशी दाखो फ्रेम बऱ्या हितून फ्रेम करूं शकता की आमी ती बॅकग्रावंड घेवन फोटोज काडटा सो आमकां देवळां ही बऱ्या हितन फ्रेम करूं शकतात आनी आमकां सकाळच्या टायमार जसो की मोर्नींग टायम जाता तेन्ना व्यीव आसता तो बर्या हितून व्यीव आसता बरो व्यीव आसता मिन्स तशी फोटोग्राफी करपाक खूब मोस्टली लोकां वयतात बीन आनी सांच्या टायमार जसो की सनसेट येता सन सनसेटाच्या टायमार सुद्दा असो व्यीव बरो आसता आनी त्या व्यीवान फोटोज काडपाके डिफरंटूच आसता मिन्स बरें येतता बॅकग्रावंड येता आनी त्या बॅकग्राावंडाक लागून आमचे फोटोज आनीक बरे दिसून येतता आनी तेतून सकाळच्या टायमारनी सांच्या टायमार असो एक तर उजवाड जसो पडटा पळय सकाळच्या टायमार कसो दोन टायपान आसता न्हू सो त्यातान मनसून टायपान कांय दिसतात फोटोज काडलेल्या आनी जसो आमी सांचो काडटा सनसेटाक तो सनसेट असो मात्सो ऑरेंज येलोइश टायप मात्सो उजवाड पडटा सो फोटोज बीन तितून बरे येतात आनी आनी खंय खंय हांव भायरूय वयता फोटोज काडपाक सो बरे बरे प्लेसीस अशे आसात की हांव थंय वचून काडूं शकता जशें की एनवायरमेंटान हांव खंयूय रावूं शकता आनी ऑलमोस्ट प्रोबेब्ली म्हाका फोटोग्राफी करपाक खूब लायक आसा सो हांव ऑलमोस्ट जी प्लेस मेळटा थंय खंय हांव फोटोग्राफी कळटा आनी म्हाका खंयसरूय अशें डिफरंट टायपान डिजायनींग दिसला वॉल पेंटिंग्सं जाल्यार हांव त्या जाग्यार रावन फोटो सुद्दा काडूं शकता हें म्हाका खूब आवडटा